अस न रुट्टी चूह्ल्ले उप्पर बनान्ने आं मतलब कि अस जेह्डे़ कि ग्रां बिच रौह्ने आह्ले ममी पापा दे घर बी असेंगी चूह्ल्ले उपर गै रुटी बनानी गैस ते उसले होंदी नी ऐहियां मम्मी पापा ने असेंगी आखना कि रुटी जेह्ड़ी के चूह्ल्ले उप्पर गै बनाओ असें शुरु दा उ'ऐ बनाई उ'ऐ खाद्धियां फिर असें लकड़ियां लैने गी चली जाना जंगल साढ़े कोल हे उ'नें जंगले च चली जाना लकड़ियां आह्ननियां घर असें लकड़ियैं कन्नै असें रुट्टी पकानी खानी बड़ा मजा औना मतलब कि मम्मी ने असेंगी कन्नै कन्नै सखांदे जाना मम्मी ने आखना शुरु बिच कि पढ़ो बी लेकिन ओह्दे कन्नै कन्नै खाना बनाना सक्खो अगले घर जाह्गी तुस ते आखगी कि छड़ा असें पढे़ दा ते रुटी निं बनाई दी ते उनें सिर्फ थुआढ़ी पढ़ाई निं दिक्खनी ऐ उ'नें ओह्दे कन्नै थुआढ़ी कि रुटी बी खानी ऐ इस कन्नै गै कुड़ियें गी जेह्ड़ा कि रुट्टी बनाना मतलब कि सारे कम्म थोह्डे़ थोह्डे़ पढाई दे कन्नै कन्नै सखाने चाहिदे एह्दे कारण गै उ'नें अग्गें जाइयै गल्लां निं सुनने पौन एह् निं सुनना पवै थुआड़े मां प्यो ने केह् सखाए दा ऐ तुसेंगी मतलब उसलै उनेंगी पढ़ाई निं दिक्खनी जिसलै उ'नें रुट्टी खानी ऐ ते उसलै उ'नें रुटी गै खानी ऐ उसले उ'नें पढाई निं दिक्खनी ऐ उसलै उनें आखना कि तुई तेरे मां प्यो ने केह् सखाए दा ऐ एह् गल्लां सुनने कोला बैह्तर ऐ कि कुडियें न एह् कम्म कन्नै कन्नै सखाने चाहिदे क्योंकि कम्म ते कुसै ने लैने ई हे कि अग्गें मतलब आई गे असें कम्म कीता ऐ असें गी मुश्कल गै निं लग्गी बिंद बी कि साढ़े मां प्यो ने लिहाज गै निं हा साढ़ा बिंद बी कीते दा उ'नें कम्म दी जगह् कम्म बी साढ़े कोला कराया ऐ ते जि'नें माड़ा चंगा अपना गरीब तौर उप्पर पढ़ाई सकदे हे उ'नें सारा पढ़ाया बी बड्डे स्कूलें च ओह् पाई निं सकदे हे इन्नी उं'दी ऐहसियत निं ही चलो उ'नें जो बी कीता अपने कोला कोई बी मां प्यो घट्ट निं करदा ऐ अग्गें आइयै फ्ही असें नेईं हार खाद्धी ऐ जे रुट्टी पानी फिर आए जिस दिन पैह्लें दिन दा कडाह् बनाने दी रस्म होंदी मिट्ठा बनाने दी ओह् बनाया असें बनाई ओड़ेआ तां कि असें गी थोह्ड़ा औंदा हा ते जिसलै असें अग्गें दे तौर तरीके दिक्खे थोह्डे़ थोह्डे साढ़े कोला अलग हे मतलब कि जि'यां अस पिच्छें करदे हे ओह्दे कोला खान पीन च थोह्डा फर्क हा लोकिन हार इस गल्ला निं मन्नी कि असें थोहेड़ा कीते दा हा ते थोह्ड़ा जेह्ड़ा फ्ही असें सिक्खी लेआ थोह्ड़ा सस्स गी पुच्छेआ ते थोह्ड़ा मतलब कि अपने घर आह्लें बी सखाया ते ओह्दे कन्नै कन्नै गे अस ओह् होई गे फिर असे कुतै गाजर दा हलवा बनाओ बनाइयै शैल करियै आपूं बी खाद्धा ते अपने घरा आह्लें बी खलाया ते सारे खुश एह्दे कन्नै एह् होएआ कि असें गी ओह् निं सुनन पेआ कि तूं बी कुतै गाजर दा हलवा बी निं औंदा बनाना तुई कुतै मतलब राजमांह् निं औंदे बनाना अस ते सब्जी शैल फुलके ढोड्डे जो आखदे हून ते चलो गैस दा जमाना आई गेआ चलो हून सारे गै गैस बाला दे न हून कोई बी चूह्ल्ले उप्पर कम्म करै दे गै निं समझो कि मोदी ने बी प्रधानमंत्री मोदी ने बी असेंगी गैसां बड़ियां न जिंदे कारण हून अस बी गैसे उप्पर गै अद्धा कम्म करा दे आं माड़ा मुट्टा चूह्ल्ला बी जला ने आं कुतै फुलके फलके चूह्ल्ले उप्पर बनाई लैन्ने आं ते सब्जी बगैरा कुतै गैस उप्पर बनाई लैन्ने ऐ एह्दे कन्नै कि थोह्ड़ी असेंगी राहत मिली गेई ऐ ते इसलै मतलब कि लकड़ियें बसाह्ठियें गी बी कुत्थै जाना असें ते इस करियै अस थोह्ड़ा फुलके अस चुप्पड़ी अस चुल्ली चाल्ली उप्पर बनाई लैन्ने थोह्डे़ सब्जी गैस उप्पर बनाई लैन्ने सब्जी समझो गैसे उप्पर बनाई लैन्ने एह्दे कन्नै असेंगी बडा फायदा होंदा ऐ ते जिसलै बच्चे साढ़े ओह् आखदे ना कि एह् बर्गर पीज़ा जे वो एह् जेह्ड़ा बाह्र दा मंगाना चार चार छे छे सौ देओ ते बाद च घर जिसलै औंदा ऐ बिल्कुल ठंडा बिल्कुल निं अच्छा इस तूं बैह्तर ऐ कि अस कोई चीज बी निं ऐसी बनाई देह्चै जेह्ड़ी उ'नेंगी उ'ऐ जेही लग्गै ते उं'दी सेह्त गी बी बिल्कुल खराब निं लग्गै एहदे कन्नै केह् होना कि उं'दी सेह्त ठीक रौह्नी ते उ'नें गी एह् लग्गना भाई असें चीज जेहड़ी के उ'ऐ करी दित्ती ऐ इ'नेंगी त्यार उ'ऐ करी दित्ती ऐ पर असेंगी आपूं औग गै असें आपूं सिक्खी दी होगी जा सिक्खने दी कोशिश करगी ते बच्चे गी खलागी निं ते अस केह् खलागी हां ते अस उ'नें गी जे आक्खन किश एह् बनाई देओ बर्गर अस उस टाइप दा किश बनाई देई ओड़चै मतलब कि घर इक ते उं'दी बिल्कुल सेह्त ठीक ठीक ऐ ओह्दे बिच अंसे ना ते कोई गंदा तेल इस्तेमाल करना ना ते असें किश करना साफ सफाई दा बी पूरा घ्यान रक्खना तेल दा बी पूरा केह्ड़ा केह्ड़ा सेह्त लेई ठीक ऐ केह्ड़ा उं'दा असेंगी केह् पता जेह्डे़ बना दे न तेल उं'दा किन्ने दिन रौंह्दा पेदा केह् केह् बिच फ्राई कीते दा ई कीडे़ मकोडे़ हे पेदे उ'नें पूनियै कड्ढी ओड़े ते उ'नें तेल जेह्ड़ा कि ओह्दे च गै समोसे फ्राई कीते देई ओड़े साढ़े बच्चें गी चल साढ़े बच्चें गी ढिड्ड पीड़ स्टार्ट बमारियां स्टार्ट ते एह्दे कन्नै असें गी केह् फायदा होएआ बाह्र खलाने दा असें पञां रपेऽ दी चीज खलाई असेंगी ज्हारां रपेऽ फिर लाने पौने अस घर बनागे बच्चे बी खाङन बच्चे दे कन्नै अस बी खागे इ'यां अस बच्चे गी देई ओड़गे पैसे जाओ बच्चे ओ खाओ उद्धर जाइयै अस बडे़ खुश होई जाह्गे कि साढञे बच्चे लेकिन अस अपने बच्चे लेई बच्चे कन्ने सरासर अस गल्त करा दे होगे आपूं बनाना आपूं खलाना ते मतलब ओहदे कन्नै बच्चे बी ठीक रौह्न ते अस बी ठीक रौह्गे ओह्दे बिच किश निं ऐ मदद लेई लैओ अपनी सस्स दी मदद लेई लैओ अगर किश निं औंदा पुच्छने बिच कोई बुराई निं ऐ में ते पुच्छेआ में ते पुच्छेआ जिस गल्ला दा मी निं पता लग्गेआ सस्स गी बी पुच्छेआ सौह्रे गी पुच्छेआ में घर पुच्छेआ जि'नें गल्लें दा निं पता हा क्योंकि निक्की ही उसलै में मिगी सारी गल्लें दा पता लग्गी गेदा ते में हार निं खंदी हून में सारा किश बनान्नी आं उ'नें गी खलान्नी आं आपूं बी खन्नी आं ते अपने सिफतां करदे न सारे कि साढ़ी नूहां जेही नूहं गै कोई निं असेंगी सारा किश खलांदी ऐ सारा किश बनाई बनाई खलांदी ऐ ओह्